आं पाहारफ्रावसो बेरायहैनो लुबैदोंमोन थांनो मोनबा लैथोमाफ्रावसो लैथो दैफ्रावसो गुसु गुसु बेरायलाबायहैनो लुबैदोंमोन आं थांनो मोनबा बार नाङोनो लैथो लैथोमायाव बैहायसो थांगौमोन आं बेरायनो आरो फाहारावबो थांगौमोन आं नायलाबायनो गोसो जाथारदोंमोन आं मानो थांनो मोना जाखो नायथारगौमोन आं थांथारगौमोन आं गोसो जाथारदोंमोन आं थांनो शिलंफ्राव काश्मिरफ्रावबो थांनो गोसो जाथारदोंमोन आं थांथारगौमोन आं आरो काश्मिरनि आपेल जानो लुबैदोंमोन आं होनबाबो थांनो मोना थांथारगौमोन आं गोसो जाथारदोंमोन आं जोंनि लकेल आपेलआ थावा काश्मिरनासो गोदै गोथावनो थांथारगौमोन आं जाथारगौमोन आं जोंना ओरै पाब्लिकनिया थावा